عمومی طور پر جنوبی ایشیائی خطے میں مذہب ایک گہری شناخت رکھتا ہے اور مذہبی ہم آہنگی یا تناؤ دونوں کی مثالیں موجود ہیں کئی مقامات پر لوگ مذہبی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ احترام بھائی چارے اور تعاون سے پیش آتے ہیں تہواروں میں شرکت تجارتی روابط مشترکہ ثقافت اور روز مرہ کے میل جول میں مذہب بڑی رکاوٹ نہیں بنتا دیہاتی یا قدیمی بس بستیوں میں بین المذاہب دوستی کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں سیاسی مقاصد تاریخ میں مذہبی فسادات یا شدت پسندانہ سوچ کی وجہ سے بعض اوقات مختلف مذاہب کی افراد کی درمیان کشیدگی بھی دیکھی جاتی ہے